औ नै उन्दैफोरखौ लांनो फैदोंमोन आङो औ मानोबा मोन मानोबा मोन

ओं ओं ए दोनलां नायालाय दोनलाङो औ बिदिनो मास्टारफोराथ' मानि मिसफोरा मोजाङानो फोरोंनाया मानि उन्दैफोरखौ फोरोंनाया मानि मिसफोर थायोब्ला मोजां जायो नालाय मानि हौवाफोरा मानि बारा उन्दैफोरखौ अननानै मानि बारा फोरोंनो रोङा नालाय मानि हिन्जावफोरा एसे मोजां अननानै फोरोङो नालाय मानि ओ फोररोंनाय फोरखौ मोजां फोरोङो आरो उन्दैफ्राबो मिसफोरजोंबा एसे मोजांसिन फरायो नालाय दाथ' मोजांआनो जेबो माबा गैया दा मोजां ओहो दा जोबो उसुबिदा गैया आमफ्राय दाथ' आङो बेयावनो दोनहैबाय थायो नालाय सानैबो मानि बेयावनो फरायगासनो दंथ'यो आरो दा उनफोराव सो मा बायदि जागोन मानि टिचार्सफोरा मानि एखमबा समावहाय सोलायबाय थायो नालाय मानि प्राइभेट स्कुल नालाय बियो बिनि थाखायनो मास्टारफोरा सोलायबाय थानो नागेरो आरो बिदि औ दाथ' जोंनिआ मोजां आनो लाखियो पारसेन्ट फोरखौ मोजां लाखिगासनो दं दाथ'

औ फोरोंगिरिफोराथ' दङ बुरजायैनो मानि गथ'फ्राबो बुरजा दङ नालाय एसे आरो नायग्राफोरबो दङ मानि बिसोरखौ नायो गथ'फोरा मानि गेलेला गुलुलु खारला खुरला खालामो नालाय बिनि थाखायनो मानि नायग्राबो दोनदों आरो दंखायो गथ'फोरनि थाखाय औ बेथ' मानि क्लासा क्लास फ'र फाइभफोरनिआ एसे बांसिन जाहैगोन खोमा मानि जोंनिआ दा क्लास फिसा नालाय एसे खम लायो आरो मानो बिदिनो पासस' साराय पासस' बिदि लायो आरो उन्दै फोरनिखौ आमफ्राय बे क्लास गिदिर फोरनिआ बिदिनो सातस' साराय सातस'फोर जाहैगोन बिदि जायो आरो दिउस फोराहाय मानथ्लिआवहाय औ औ दे माबाजों फोरोंगिरिजों मोजां रायज्लाय फैनानै माबा फैदो दे औ दे